हैलो हाँ जी नमस्कार कौन बोल रहे हो अच्छा आप हाँ अच्छा आपको तकलीफ हो रही है मतलब आपकी तबियत सही नहीं है अच्छा अच्छा तो आप ये कितने दिनों से हो रहा है पिछले अच्छा सात आठ दिन से हो रहा है तो मतलब हाँ तो आप एक काम कीजिए और क्या खा रहे थे आप खाने में क्या खाया था मतलब हाँ हाँ तो अच्छा अच्छा तो मतलब खाना भी कम खा रहे हो कुछ दिनों से थकान रहती है तो मतलब कुछ दिनों से आप तो कुछ दिनों से बाहरी काम किया था क्या कुछ वजन वाला काम अच्छा अच्छा हाँ तो वो आप एक काम कीजिए आप हमारे यहाँ पे आ जाइए क्लिनिक पे दिखाने के लिए तो हम आपको आपकी जो है जांच करके आपको जो है दवाई खोली दे देंगे जो भी आपकी परेशानी होगी उसको चेक करके फिर क्या हो रहा है आपके शरीर में उसके हिसाब से हम हाँ आपकी रविवार की छुट्टी है हाँ तो आप रविवार को आ जाना आप तो हाँ ठीक है आप रविवार को आ जाना हाँ मैं क्लिनिक पे ही मिल जाऊंगा आप ऐसे कीजिये नौ या दस बजे के बाद में आप आ जाइए ना आ जाना रविवार को कोई दिक्कत नहीं है और शाम के पाँच बजे तक मैं वही क्लिनिक पर मिलूँगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है आप बारह एक बजे आ जाइए मैं वहीं पे मिलूँगा और जो है आपकी जांचें है वो हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है आपने जो आधार कार्ड है उनको लेके आना नहीं नहीं वो पहले वाले पे ही मिलेंगे और आपको अगर ऐसा लगे तो आप रविवार को एक बार फिर से दोबारा आप फ़ोन कर सकते हैं फ़ोन करके पता कर लीजिए एक बार फिर आप आना वहाँ से हाँ हाँ और आपको मतलब थोड़ा बहुत बुखार भी होता है क्या बुखार भी हो रहा है क्या

हाँ हाँ तो अभी क्या है सर ये मौसम भी ऐसा ही चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से ये तो ये परेशानी है जो चल ही रही है खांसी जुकाम और थोड़ा बुखार की तो वहाँ पे हाँ हाँ पैरासीटामॉल ली होगी आपने नहीं नहीं उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है और आप ऐसे कीजिये आप आ जाना रविवार को आ जाना मैं किलीनिक पे मिलूंगा और जो है आप की जांच हो जाएंगी वहाँ पे देख के आपको उसके हिसाब हिसाब से ही दवाई गोली दे देंगे वो सब हो जाएगी आपकी सी एस सी करवानी है सब कुछ हो जाएगा हाँ तो ठीक है आप आ जाना है ना हाँ ठीक है सर धन्यवाद